हाँ मैंने किसी दूसरे से जुड़ने के लिए वीडियो कॉन्फ़्रेंस ऐप या सेवा का उपयोग किया है उसका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा हम घर बैठे एक एक दूसरे को मतलब देख सकते हैं सुन सकते हैं आसानी से हर चीज़ समझ सकते हैं वीडियो कॉन्फ़्रेंस के द्वारा हम फे़स टू फ़ेस बात कर सकते हैं एवं बीडियो कॉन्फ्रेंस व व्यवसायिक संचार के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है एवं हम सभी के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन गया है जिससे दूर से काम कर सकते हैं या जिनके पास बैठकों के लिए रूम्स नहीं हैं तो उनको कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए एक साथ बातचीत कर सकते हैं एवं इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा